ॿावीह चारि ॿ हज़ार टे चारि हिकु उणिवीह सौ नवे पंद्रहं ॿ ॿ हज़ार तेरहं छह अरिड़हं सौ पंजाहु सत्रहं ॾह ॿ हज़ार पंज